हेलो हेलो हाँ कौन ओ मछलीवला मछुआरा बोलै छहो कि तब मछलीके रेट कि चलै छै हइ बड़का ई ई अलाइबकर खाएवला मछली नहि ने छिकै हँ बढ़िआँ छै ने अइए मिलि जएतै कि कहै छै जहन साँझमे खाएके रहै तब तोँ जानि जानि लहो कखन आब जरूरी छै होइ हँ होइ छै क कतेक होइ होइ छै से तऽ जादा जरूरी अहगर जरूरी छै होइ छै तऽ पचास किलो दै देबऽ आओर कतेक पचास किलो दै देबऽ आओर कतेक हँ पातुए पार्टिए आओर छै तोहरो बोलैबै चिन्ता नहि करिहो हँ कि दुइ सओ लगै देबहो दुइ सओ लगै देबहो हइ तोहरा आओर सस्ता पड़ै होतै तऽ जहाँसे तोँ लाबै हेबहो हइ मछ बरफवला मछली नहि बढ़िआँ होइ छै बुझलहो सुनलहो बरफवला मछली नहि बढ़िआँ होइ छै अच्छा हँ तऽ तनि बढ़िआँ दिहऽ रेहू रहलै माङ्गुर ओसब बढ़ ठीक छै बढ़िआँ बनेतै तऽ तोहरो बोलै लेबै खाएलए आओर कि

तोहूँ मान्साहारिए छहो खाएवला तोहूँ मान्साहारिए ने छिकहो खाएवला मछली तऽ खएबे ने करै छहो

नहि ने तऽ ठिके छै तऽ बोलै ले तोहरे निमन्त्रण दै दै छिअऽ आओरसब तऽ मछली कोन कोन रेट छै केहन केहन मछली छै कोन समुद्री मछली छिकै कि कहलहो

दम तोड़ि दै छै रस्तामे अएतै अएतै अच्छा ठीक कम कै के बाद तऽ माछ दै दिहौ ठीक ठीक तऽ आबै छिअऽ तब ठीक